मैंने अभी एक बाइक खरीदी है और इस बाइक के अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं एक तो जो कम्पनी ने क्लेम किया था उस तरीके का इसका माइलेज नहीं है उसके अलावा आप देखेंगे कि इस कम्पनी के जो एसेसिरीज हैं वो बहुत महंगी है तीसरा आप देखेंगे कि इस कम्पनी के जो ऐसे जो बाइक है उसकी जो बैठक है अरे जो सेटिंग है वो सेटिंग भी बहुत ठीक नहीं है और बहुत ओकवर्ड उसमें फ़ील करते हैं चौथा आप देखेंगे कि इसके जो साइड ग्लास हैं वो साइड ग्लास प्रॉपर जो पीछे से दिखने वाली जो वहाँ नरोदगो उनको नहीं दिखाते इसका जो हॉर्न है वो हॉर्न भी बहुत कम है और और उसमें बहुत सारे विकल्प भी उपलब्ध नहीं है इसके अलावा आप इसका लाइट देखेंगे वो लाइट भी बहुत इसमें ज़्यादा बेहतर नहीं है वो लाइट और तो इस इन सब मतलब इन सब चीज़ों के चलते ये जो बाइक मैंने बहुत मनपसंद बाइक खरीदी थी लेकिन जब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे गड़बड़याँ है